जेब्ला जोङो मोनसे गाज्रि हुदा एबा गाज्रि खामानिखौ मावो अब्ला जों गाव गावनि गोरोन्थि एबा गाज्रि हाबा मावनायफोरखौ जोङो नुनो मोना नाथाय गुबुन मानसिफोरासो जोंनि बेफोरबायदि गाज्रि हाबा मावनाय एबा गोरोन्थिफोरखौ नुनानैहाय जोंनो फोरमायथिना होयो एबा खोन्थाना होयो जेब्ला जोङो बेफोरबायदि फोरमायथिना होयोब्ला अब्ला जोङो गाव गावनो साननांगौ जे आंनि हाबा मावनाया मोजां जादों एबा गाज्रि जादों एबा माबोरै बेफोरखौ जोङो सायख'नानै लानांगौ बिसोरनि बुंनाय जोंनो जोंनि आखल आखु गाज्रि हुदाफोरखौ जोङो गारनो हायो जेरैहाय जोंनि बिमा बिफाफोरा गाज्रि हुदा मावोब्ला जोंखौहाय बुङो जे नोंनि गाज्रि हुदा मावनाया मोजां जायाखै एबा बेफोरबादि खामानि मावनाया मोजां नङा बेफोरखौ गार होननानैहाय बुङो जेब्ला जोंनि बिमा बिफाल' नङा जोंनि गामिनि गेदेर गोलाव आरो जोंनि जाति खुरमाफोराबो बुङो जे बेफोरबायदि हुदाफोरखौ गाज्रि हुदाफोरखौ लानो नाङा बेफोरखौहाय बुङोब्ला अब्ला जोङो गावबागावनो गावबागावनि गोसोआव लानानै बेफोर हुदाफोरखौ गारनानैहाय मोजां आखल आखु सोलोंनो हायो आरो बेफोरबायदि गाज्रि हुदाफोरखौ गारनायजों लोगोसे जोङो गावबागावनि जिउआव सामलायनो हायो जे गाज्रि हुदाफोरखौ आङो दिनैनिफाय गारबाय एबा गारगोन बेफोरबायदिखौ जोङो गावगावनो सामलायनानैहाय लानो हायो बेनिखायनो जोंनि बेफोरबायदि गाज्रि हाबा मावनाय एबा गाज्रि हुदाफोरखौहाय जोङो गावगाव नुवा नाथाय मालायफोरासो नुनानैहाय खिन्थानानै एबा बुंनानै होयो जे मालायनि गाज्रिखौ नोङो बुंनानै होयो आरो बेखौ जोङो गावबागावनो सामलायनानै लानो हायो